ہندوستان کی سیاست بہت اچھی ہے ہندوستان کی سیاست کے بارے میں اسد الدین بہتر بتاتے ہیں خاص طور سے ہندوستان کی سیاست میں آج مختلف لوگ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں آج ہر طرف سے ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کبھی دبایا جا رہا ہے کبھی ستایا جا رہا ہے کبھی پریشان کیا جا رہا ہے آج کی سیاست میں کافی ہندوستان کی سیاست کافی پسندیدہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ اچھے رہنماؤں کی تلاش کریں اور ان کو ڈھونڈیں